وعلیکم السلام جی کون جی اپنا بتائیے جی ہاں بتائیے اچھا اچھا ابھی تو مشکل ہے ٹائم لگ جائے گا تھوڑا دس دن کے کریب دس دن کے کریب آپ کو کب تک چاہیے یہ سب

اچھا میں کوسس کروں گا باکی بتا دیجیے آپ کا کیا ہے وہ سب کتنا جگہ لگانا ہے اسٹیمیٹ وغیرہ کیا آپ کا وہ ہے بتا دیجیے

اچھا

اچھا تو اچھا میں لے کے آ جاؤں گا جی میں جی میں آ جاؤں گا بٹ ایک راؤنڈ فجلی بتا دیتا ہوں کہ وہی آٹھ سے نو ہجار خرچہ ہو جائے گا ہاں جی میں جی میں آ جاؤں گا باکی بتاؤ اور کچھ اور کچھ بھی ہے

اچھا تو نل دو دو تو مطلب جیسے ایک ایک واش روم میں دو دو نا مطلب کتا ٹوٹل نل کتا لگ جائے گا اچھا اور پائپ وائپ کا تو میں میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں جو بھی کھرچہ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا آپ سے مل کر سارا ڈسکس کر کے پھر میں ٹائم کا بھی دیکھتا ہوں کہ جلد سے جلد ہو جائے آپ کا

جی میں کوسس کروں گا جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے